हमरा इलाकाके खेलमे कबड्डी एक मुख्य खेलके रूपमे छै जेकि हम तऽ कबड्डी नहि खेल नहि खेल सकै छी बट लेकिन कबड्डीके राज्य स्तरपर ओकर मान्यता मिलल छै कबड्डी जकर प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तरपर कएल जाइ छै अपनेके हमसब अपन इलाकामे बहुत कबड्डी प्लेअर छै जकर योगदान जिला स्तरपर छै बल्कि राज्य स्तरपर भी छै राज्य स्तरपर कबड्डीके बहुत ही स्कोप बहुत ही ओकर उपयोगिता छै